हँ कहू हाँ तऽ सुविधा छै जेनाकि सीतामढ़ी मेन जिला छै सीतामढ़ी जिलामे अहाँकेँ पैघ हॉस्पिटल अछि ओहिठाम विशेष व्यवस्था अछि खूनके व्यवस्था अछि अल्ट्रासाउण्डके व्यवस्था अछि ओ एक्स रे के व्यवस्था अछि आओर सीतामढ़ी जिलाके ओ प्रखण्ड जे छै प्रखण्ड सभ ओहि प्रखण्डमे छोट छोट पी एस ई बनल छै छोट छोट हॉस्पिटल ओहिमे एक दू डॉक्टर नर्स ई सभ रहैत छै तऽ छोट छोट व्यवस्था छै आओर अगल बगलमे गाँव सभ जे छै ओहि सभमे ओहि हिसाबसँ ओकर व्यवस्था छै तऽ होइत छै जे अहाँकेँ जेनाकि सर्दी बोखार कालाजाड़ मलेरिया ओकर टी बी एहि सभके ईलाज जे छै से ठीक ठाकसँ होइत छै आओर दवाइ सेहो टाइम पर भेटैत छै अहाँकेँ कोनो प्रकारके एहि सभके अगर सोचब जे ई सभ हमरा समयसँ होए तऽ एहि सभमे कोनो प्रकारके दिक्कत नहि होएत ई सभ छै व्यवस्था लेकिन इएह छै जे डॉक्टर सभ कनिका लापरवाही करैत छै समय समयसँ नहि बढ़िआँसँ देखलक आ डॉक्टरके कमी छै नर्सके कमी छै एहि सभके कमी छै समय पर दवाइ जिलासँ नहि पहुँच पाओल पाओल एहि सबके कनिका दिक्कत छै दू चारि बेर दौड़ाएत लेकिन छै एहि सभके व्यवस्था ओतेक बढ़िआँ नहि छै लेकिन छै एहिठाम करब जे एहिठाम अहाँकेँ सीतामढ़ी पहुँचऽके होएत अगर सरकारीमे ओ व्यवस्था स्वास्थ व्यवस्थामे कमी बुझाएत समयसँ डक हूँ तखन अहाँकेँ प्राइवेट सुविधा लेबऽके पड़त

बुझलिऐ हाँ तऽ प्राइभेट सुविधा भी अछि प्राइभेट सुविधा भी जगह जगह छै ओहिमे अहाँकेँ कोनो प्रकारकेँ दिक्कत नहि होएत ओहिमे अहाँ एकदम चौबीसो घण्टा इमर्जेन्सी सेवा रहैत छै एम्बुलेन्स रहैत छै सभ रहैत छै कोनो प्रकारकेँ दिक्कत नहि आएत अहाँ डॉक्टरसँ जाकऽ देखवा सकैत छी बढ़िआँसँ एकदम ईलाज करवा सकैत छी एकदम डाॅक्टर तत्पर रहत एहने नर्स तत्पर रहत एहि सभमे एकदम टाइम टाइम पर एकदम दवाइ भेटत अहाँकेँ कनिको लापरवाही नहि होएत आओर सरकारीमे तऽ सभ छै दिक्कत जखने डॉक्टरके नर्सके सभकेँ दिक्कत समयसँ दवाइ नहि पहुँचैत छै समयसँ